नृत्य हिकु अहिड़ी कला आहे जेको

नृत्य हिकु अहिड़ी कला आहे जेकी ग़मीअ खे ख़ुशीअ में बदिले सके थी अईं पाण नृत्य जी कला कीअं अॻियां सघूं था